جی وعلیکم السلام

جی بولیے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی ہاں نیچے سے باہر ہوٹل ہے جی آپ کو کون سی بریانی چاہیے تھا مٹن بریانی ہے چکن بریانی یا زعفرانی بریانی یا فون بریانی ویج بریانی کون سی آنا ہے جی اچھا تو آپ کو یہاں کا ذائقہ کیسا لگا جی اچھا ٹھیک تو آپ کو اب چاہیے تھا جی اچھا کیا ٹائم پر ہونا تھا آگے آپ کو جی اچھا تو آپ کو کتنے ہنڈی چاہیے اس کے جی اچھا تو آپ کو پانچ بجے تک ہونا تھا جی ٹھیک ہے تو آپ کو پانچ بجے سے پہلے چاہیے تھا یا پانچ بجے کے بعد بھی اگر اگر ڈیلیوری بوائے کو آنے میں اگر لیٹ بھی ہو گیا تو آپ تھوڑا سا مینیج کر لے سکتے ہیں جی جی نہیں اپ آپ جی آپ آنلائن پیمنٹ کر دیجیے تھوڑا سا ہاف پیمنٹ آپ کر دیجیے یا نہیں تو آپ ہاف کر سکتے ہیں تو ہاف کر دیجیے پھر بعد میں ڈیلیوری بوائے آنے کے بعد پھر آپ فل پیمنٹ کر دیجیے جی ٹھیک ہے